हाँ हम सब्जी बेचते हैं कद्दू है और भिंडी है सहजन है करेला है करेला चालीस रुपये के जी भिंडी साठ रुपये के जी भिंडी साठ रुपये के जी

नही बस इतना ही है अभी अच्छा ठीक है

ठीक है जैसे कि बोले जो भिंडी साठ रुपये के जी है तो आप आधा के जी ले रहे हैं तीस रुपये भिंडी हुआ सहजन है चालीस रुपये के जी सहजन आधा के जी देंगे तो बीस रुपये करेला भी आधा के जी चाहिए बीस रुपये बीस रुपये करेला हुआ बस ना तीन ही सब्जी ना चाहिए हाँ सहजन हो गया सत्तर रुपये हुआ

हरी मिर्ची भी है नहीं धनिया पत्ता तो अभी नहीं है प्याज है हाँ प्याज भी है आलू भी है नहीं पालक हरा साग नहीं है नही अभी तो नहीं लाए हैं ठीक ठीक है अगले दिन लाएँगे ठीक ठीक है हाँ हाँ हाँ तो ठीक है ठीक ठीक है रखिए